थोरो वक़्तु पहिरों मां माथेरान घुमण वियुमि माथेरान घुमण लाइ असांखे पहिरों नेरल स्टेशन ते वञिणो पवंदो आहे नेरल स्टेशन ते वञी करे हिकु टॉय ट्रेन वेंदी आहे ऐं हिकु साइड टैक्सी वेंदी आहे टॉय ट्रेन सीधो असांखे माथेरान छ्ॾींदी आहे पर टैक्सी असांखे अधु रस्ते ते छ्ॾींदी आहे अधु रस्ते खां पोइ असांखे पंधु वञिणो पवंदो आहे मथे माथेरान वञण लाइ मूं त टॉय ट्रेन में वियमि पर टॉय ट्रेन में वञण जो घुमण जो मज़ो ई कुझु अलॻि आहे हूअं पहाड़नि मां विच मां घुमाईंदे घुमाईंदे सीन सीनारी ॾेखारींदे वाटरफॉल्स ॾेखारींदे ॾेखारींदे मथे छ्ॾींदा आहिनि रस्तनि ते कंहिं तरीक़े जा बुटा खणी बीहंदा आहिनि इमलियूं खणी बीहंदा आहिनि वङियूं खणी बीहंदा आहिनि ऐं गिदामड़ियूं खणी बीहंदा आहिनि खाईंदे खाईंदे मज़ो ईंदो वेंदो आहे ऐं हुते पहुची करे तरो ताज़ा पनि ईंदो आहे नैचुरल हवा ईंदी आहे सीन सीनरियूं ॾिसण जो मज़ो ई कुझु अलॻि हूंदो आहे हुते घुमण लाइ बि कुझु पॉइंट्स आहिनि जीअं त हिकु पॉइंट आहे मंकी पॉइंट आहे ऐं कंहिं जॻहयूं आहिनि हुते घुमण लाइ हॉर्स राइडिंग बि माण्हू कंदा आहिनि ऐं ॿियो न केर पंधु करे सघंदो आहे वधीक करे त हुते हॉर्स कट करे बि आहिनि ऐं हुते घुमण लाइ बि जाम कुझु आहे हुतां जा ख़ासि करे शरबत ऐं मैप्रो जे शरबत ॾाढा फेमस आहिनि माण्हू हुते वेंदा आहिनि त पकु शरबत मैंगो जूस इहे सभु पंहिंजे घर वारनि लाइ वठी ईंदा आहिनि हुते वञण जो मज़ो उतां ई सीन सीनरी तरो ताज़ा पनि में जेको मज़ो आहे न शायदि ही कहिड़ी जॻह ते हुजे मूंखे हुते वञण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे